हाँ के बाजै छिए बोलू कोन काम रहै बोलू ओ सोना चानी तऽ रोजके दाम घटै छै रोजके दाम बढ़े छै अहाँ जे छै कोन कोन जेवर लेबै आँए पायल हाँ हाँ ओ पायल गलाके चेन सो सोना चाँदी जोड़ै छिए अँगूठी होइ छै सभगर कि कहै छै अँ हर सबकिछुके बढ़िएँ रेट लागि जाएत अहाँकेँ सोना ली कि चाँदी ली सबकिछुके रेट जे छै बहुत बढ़िआँ लागत अहाँकेँ अँ कै तारिखके छी ओ कि कहै छै कै तारिख कि दर भरी बताउ रुकू पहिले हिसाब करिके बतबै छी कि दर भरी लागत अहाँकेँ देखिऔ एहिमे सबकिछुमे जी एस टी लागै छै जी एस टी काटि काटि आओरके अहाँकेँ पड़ि जाएत कि कहै छै अँ सात हजार टाका भरी लागत चाँदी आओर पनरह हजार टाका भरी लागत सोना नहि चानीके भाव जे छै सात हजार टाका भरी चलबे करै छै आओर कतहुसे पता करि लेबै तब हमरा कहब तब महगा लेबै बीस तीस हजार आओरके कमसे कम सत्तरि अस्सी हजार आओरके तब एक दुइ हजार कमो देबै तऽ काम भए जएतै हँ चलू ठिके छै दै देब अहाँ आओर पता करि लेबै आओर जगहमे जे रेट हैत ने ओ रेटमे अहाँकेँ सोना आओरके दाम जे छै ने एखन उपरेसे बढ़ल छै चानिओके दाम जे छै बढ़ल हाँ तऽ तेँ ने कहलहुँ जी एस टी आओर लागै छै चानीके रेट जे छै ने जे अहाँकेँ जे छै ने पाँच सओ टाका कम भए जाएत आओर सुनलिए पाँच सओ टाका कम भए जाएत चाँदीके रेट ठिके छै